मैथिली भाषाके बारेमे दरभंगा मधुबनी सीतामढ़ी एहिसभमे बोलल जाइ छै लेकिन एतबे बोलनेसँ बोललासँ तऽ नहि ने हेतै एहिके प्रचार प्रसार होबऽ के चाही जँ बच्चासभ नहि बजै छै एक औरतके भी शादी होइ छै तऽ ओ अगर चलि जाइ छथिन दोसर गाम दोसर गाममे शादी होइ छै तऽ वहाँ जाकरके बोलै छथिन लेकिन ओहि गाममे अगर दोसर भाषा भोजपुरी भाषा या ठेठ भाषाके लग रहै छथिन तऽ हुनका भी दिक्कत होइ छै बोलयमे तखन ओहिके लेल ज्यादा भाषाके प्रचारके लेल या ज्यादा क्षेत्रके बढ़ाबयके लेल बच्चासभके भी बजनाइ जरुरी होइ छै एहिसबके लेल सभसँ पहिने हमरासभके मैथिल भाषाके प्रचार करयके लेल बच्चासभमे मैथिल भाषाके उपयोगके होबयके चाही एहिके लेल सरकार अगर चाहथिन तऽ मैथिल भाषाके टीचर नियुक्त कर सकै छथिन सरकारी इस्कुलमे एहिसँ की हेतै कि भाषा शिक्षक जब पढ़ैथिन तब बच्चासभ भी बोलथिन आओर एकटा विषय भऽ जेतै मैथिल भाषाके तऽ ओहिसँ बच्चासभके आनन्द हेतै ओहिमे रूचि खुलतै मैथिल भाषामे तऽ हम सरकारसँ गुजारिश करै छी कि मैथिल भाषाके शिक्षक बहाली करथुन